हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन कोयला मिलता है जैसे कि हम बता दे हमारे क्षेत्र में कोयले का एक खदान है जहाँ पे हम कोयले को कोयले का खदन करते हैं जिससे कोयला प्राप्त होता है कोयला प्राप्त होते ही यहाँ पे बहुत सारी फ़ैक्ट्रियाँ हैं जिससे वहाँ पे बिजलियाँ पैदा होती हैं कोयले से हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं